जों आबादफोरखौ माइफोरखौ जोङो माबायदि जोङो जों गायखांनानै जोङो गायनाय सिगां जों गोबोरखि हासार होयो ओमफ्राय गोबोरखि हासार होनानै जोङो आरो जों बे मोजां जायोब्ला जों भिटामिन होयो आरो भिटामिन होनानै भिटामिन होबाय मोजां जाला आरो हाग्रा जायोब्ला जों हाग्राखौ फुबाय जों हाग्राखौ फुनानै जोङो जों जों मोजां खालामबाय आरो बिसर खुबैयैनि सिगां जोङो इदिनो गोबोरखि हासार होबाय गोबोरखि हासार बिनि सिगां जों गोबोरखि हासार होबाय आरो सिबिं खुबैब्लाबो हासार होबाय गोबोरखि हासार होबाय बिनिफ्राय मोजां जानानै जोङो माबाबाय जोङो फिथाइ मोजां फिथाइ थायनो हाबाय बेबो फिथाइ जाबाय बिदिनो जोङो बेजोंनो जोङो मोनबाय जोङो आरो माइआबो बिजोंनो जोङो मोजां फिथाइ मोननो हाबाय मोजां जाबाय जों बेजों बेखौनो जोङो जोथोनै जोङो माबाबाय बाहायबाय जाबाय लोंबाय बिदिनो जोङो